हमारे क्षेत्र में जो कि मध्यप्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है जो कि प्राकृति संसाधनों और वातावरण उपजाऊ कृषि वातावरण की स्तिथियों में सम्पन हैं और यह भारतीय अर्थव्यवस्था में काफ़ी बदलाव लाता है यह बजारों की ताकतो ने उद्योगिक क्षेत्रों में निवेश प्रभाव को निर्देशित करना शुरु कर दिया है मध्य प्रदेश में उद्योग काफ़ी हद तक प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं यह चुना पत्थर कोयला तिलहन दाले लोहा आयस्क हीरा तांबा आयस्क मेग्निज़ रोक फास्टफैक्ट शिल्क सोया कपास और अन्य काफ़ी प्राकृतिक सम्पंद प्रचुर मात्रा में हैं यह व्यावसायिक और गतिविधियों के लिए कई सारी मात्रा में प्रचुर हैं राज्य में कपड़ा सीमेंट इस्पात खाद्य और ऑटो मोबाईल जैसी अप्टिकल्स फाइबर जैसे क्षेत्रों के लिए एक मजबूत और औधोगिक नीव बनी हुई हैं